हॅलो सगले कॉन्फरन्सार आसा मरे हांव क्रियेश वेदान आनी तनय सो आयकात परवां मरे सैय्यारा मुवी आसा णवांक सुमार मुवी आसा सगळे रेडी आसात मरे येवपाक सो णवांक मुवी आसा आमी थंय आठांक तरी पावया हांव आनी क्रियेश गाडी घेवन येतलो तुमी कशें येतलें नाल्या एक काम करता हांव आनी क्रिश तुमकां दोगांकय व्हरपाक येता मागीर तूं क्रिशा वांगडा बस आनी हांव आनी एकटे कोणाक घेता थंय मुवी या मरे थंय कितें कितें आसा तें पोवया बेगीन पावले मागीर थंय कितें खावपाक या आनी मागीर पयशे मातशे तुमी सगळें हाडा आं पयशे बियशे आमी काडचे ना सगळ्यांचे ते आपआले पयशे हाडपाचे तुमी बेगीन पावले जाल्यार मागीर खावपाक बसया मागीर मुवी हें बुकींग करूंक जायी ऑनलायन बुकींग करया कांय थंय वचून करया तें पळया मात्शें सांगा मागीर जाले काय मागीर कितल्यांक या कितल्यांक कशें घरा या घरा तुमी पयली सांगा परमिशन बी घेयात धाडटा जाल्यार पळया घरा धाडटा जाल्यार आमी सगळे वांगडात या आनी कोण आसात जाल्यार फ्रेंडसांक बी आपया पयशे बियशे हाडपाक सांगा जाल्यार ग्रुप कॉल आनीक कोण आसा जाल्यार एड करा तेंकां सो सगळे कितें तें कन्फर्म करून सांगा परवां आमी मुवीक या सकाळीं बरें उटया बिटया खावया पिवया आनी मागीर या नाजाल्यार थंय वचून कितें खावया नाजाल्यार मागीर मुवीक या जाल्यार सैयारा मुवीक आसा एफ वन मुवी आसा आनी कसलीं कसलीं आसा ते फिल्मां कितें तरी तुमी पळया कशें कितें तें म्हाका सांगा मागीर आनी आतां सगले जेवले मरे आनी एक काम करया आमी परवा थंय गेले मुवी पळयली बियली काय मागीर कितें परतून मदी मदीं पॉपकॉर्न बी हाडया खावया बी आनी मागीर मुवी जाली काय मागीर दुसऱ्या कडे भोंवपाक या आनी मागीर कितें आनी टायम बी आसलो जाल्यार आनी आनीक मुवी पळोवंक मेळटा आनीक मुवी पळोवया कसली तरी दुसरी बरी आसा जाल्यार मागीर थंय या मुवीक जाल्यार मागीर मुवीक बी आनी किदें तुमचें कडेन प्लेन बीन आसा जाल्यार तुमी सांगा म्हाका तशें मागीर करून या म्हणून आमी